में एह् दिक्खां निं के अस दिन्नें आं जान्डस दी दवाई ते एह् जैदा बरसांत होनें दी वजह् करियै लोक इन्ने जैदा बमार होए पिछले साल कि इन्ना जैदा जान्डस होएआ बच्चें ई बी होएआ बड्डें ई बी होएआ हर एज दे दे आदमियें ई होएआ एह् जान्डस होएआ इन्ना जैदा ते इन्नी जैदा दोआई दित्ती कि भई असें ई दूई बारी दोआई बनाना पेई अस इक बारी साल दी बनानें असें ई दो बार बनाना पेई ते खराब पानी दा वजह् करी होआ दी होई ऐ जां कि'यां होई पर होई बड़े लोक बमार होए